साढ़े इद्धर ग्रां कोई स्पोर्टस दी ग्राउंड बगैरा ते नेईं ऐ पर बच्चे खेलन जंदे न जेल्लै ते ओह् अपने ग्राउंड बगैरा करी लैंदे न त्यार अग्गें पिच्छें खा'ल्ली जगह् दिक्खियै ते ग्राएं दे बच्चें गी जेह्ड़ा ऐ खेल बिच्च उत्साह जेह्ड़ा ऐ बड़ा ऐ ते फैस्लिटी ते नेईं मिला दी ऐ पर हून आक्खा दे न लोक कि इद्धर हून ग्राउंड बी बनानी ऐ कि जेह्ड़ा ग्राउंड दा कम्म ऐ ओह् लग्गी पेआ शुरू होन ते बच्चें गी जेह्ड़ा ऐ कि खेलने दा इद्धर उत्साह बड़ा ऐ ते ञ्यानें दा पता गै मन गै करदा खेलने दा होर एह्दे कन्नै इक फायदा बी ऐ कि बच्चा खेल्लै जेल्लै ओह्दी हड्डियां स्ट्रांग होंदियां होर बड़े सारे जेह्ड़े कि शारीरिक डिस मिलदियां न बेनीफिट होंदा ऐ शारीरिक होर बच्चे जेह्ड़े न नशे कोला दूर रौंह्दे न